हिते कटनी शहर में ऐॾा स्कूल आहिनि प्राइवेट बि आहिनि नंढा नंढा स्कूल बि आहिनि वॾा स्कूल बि आहिनि जिते असां पंहिंजे ॿारनि खे मोकिले था सघूं सभु कोई पंहिंजी पंहिंजी हैसियतु सां ई मोकिलींदो आहे जीअं हाणे कंहिंजी हैसियतु वॾे स्कूल ते आहे त वॾे स्कूल में बि मोकिले थो सघे वॾे स्कूल में जीअं फ़ीसियूं ॾाढियूं आहिनि त ॿार जो कोई जीअं करे थो सघे त पढ़ाए थो वठे पंहिंजे ॿार खे न थो करे सघे त न थो पढ़ाए वध में वधि फ़ीस माफ़ बि कंदा आहिनि अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे की ॾह परसेंट वीह परसेंट बि कंदा आहिनि माफ़ उन हिसाब सां माण्हू पढ़ाईंदो आहे ऐं सरकारी स्कूल में त ऐ ऐॾियूं ऐॾो आहे की माणू उते ड्रेसूं बि ॾींदा आहिनि ऐं साइकिल बि ॾींदा आहिनि किताब बि ॾींदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं त उन्हनि जे एकाउंट में पैसा बि विझी छॾंदा आहिनि की ॿारनि जे लाइ विझी था छॾूं जीअं हाणे कंहिंजो आहे कमाइण वारो कंहिंखे का कोई नौकिरी थो करे कोई कारखाने ते लॻियल आहे त पे हुनमें कारखाने में कोई कमु थी करे वठे ऐं नौकिरीअ वारा बि करे वठंदा आहिनि जीअं जाएफ़ूं अकेली आहिनि न थी करे सघनि त उहो बि करण चाहिनि थियूं त उहे बि नौकिरी करे थियूं सघनि लेकिन उन्हनि खे हो न रखंदा आहिनि मर्द चवंदा आहिनि ईअं माई आहे त छा कंदी इन करे हो मांइयुनि खे न बि ॾींदा आहिनि पघार बि ॾाढी घटि ॾींदा आहिनि हिनखां सुठो मांइयुनि पंहिंजियूं मतिलब पंहिंजो कम कंदी आहिनि किथे किथे लट्टा प्रेस बि करण हली ईंदियूं आहिनि किथे किथे रोटी बि थी कनि कोई कोई सिलाई बि थियूं कनि कोई कोई झाड़ू पोछो बि करे वठंदियूं कोई खीचा थो करे कोई पापड़ थो करे ईअं ई पंहिंजो अॻिते कम वधाईंदो आहे पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदो आहे ऐं ऐं हाणे ठीकु आहे ऐं ॻार ॻाल्हाईंदो आहे हा घर उनसां ई हलंदो आहे ऐं हलाईंदो ईंदो अॻिते बि